सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद पहले तो हम पर्ची बनवाते हैं और पर्ची बनवाने के बाद हम डॉक्टर के चैम्बर में लाइन लगती है डॉक्टर के चैम्बर में लाइन लगाने के बाद दो बार चार बार जाने के बाद डॉक्टर लोग कोई जल्दी इंटरेश्ट नहीं लेता सुनता भी नहीं है बाद में मरीज़ कितना भी तड़ फड़ता है बुख़ार आ गया है तो उसको यह नहीं उसका ट्रीट्मेन्ट तुरंत नहीं होता है वह तुरंत जो है कि बोलेंगे लाइन में लगो देखते हैं ऐसे हमारी यहाँ की स्थिति है हॉस्पिटलों की लाइन लगाना पड़ता है और लाइन लगाने के बाद भी जल्दी डॉक्टर या नर्स जल्दी कोई नहीं सुनता पहला सब लोग बोलते हैं लाइन से रुको चार बार पाँच बार डॉक्टर के चैम्बर के पीछे आगे घूमते घूमते सर प्लीज़ हमारा देख लीजिए सर प्लीज़ हमारा देख लीजिए खबड़ाओ मत हम देखते हैं ना घबराइए मत हम देख लेंगे ऐसे तो डॉक्टर लोग ऐसे डॉक्टर लोग करते हैं बहुत सारी तकलीफ़ हम लोग को झेलना पड़ता है तब तो हम लोग का जो है